मूंखे चाइनीज़ जी शयूं ठाहिणु चङियूं वधारे वणंदियूं आहिनि छाकाणि कि इहे शयूं मुंहिंजी पसंदीदा नास्तो आहे तॾहिं मां चाइनीज़ में मन्चूरियन नूडल्स चाइनीज़ भेण अने ॿियूं सभु शयूं ठाहींदो आहियां उनमें मूंखे स सॉस ॿिया ॿिया गोभी बसर सावा मिर्च ॻाढ़ा मिर्च अने ॿियो चङे सामान जो ज़रूरु पवंदो आहे इहो ठाहिण में मूंखे ॾाढो आनंदु ईंदो आहे अने हीउ ठहिणु खां पोइ बि मूंखे इहे ॾाढो दिलि सां वणंदो आहे तॾहि मूंखे सभिनि खां वधारे चाइनीज़ जी शयूं ठाहिण में मूंखे चङो आनंदु ईंदो आहे